जी दिक्खो जी अस कुकड़ियां छुकड़ियां राह्ने ते टाइमा टाइमा बत्तर होऐ बत्तर मतलब जिसलै असें पानियै जरूरत होंदी जियां मक्कां राह्नियां न असें ते जिस टाइम साढ़ा टाइम ऐ जिसलै राह्ने दा ते बारश होई टाइमा दा बत्तर होई गेआ तां असें कुकड़ियां टाइमे दियां राहुड़ियां तां ओह् होनियां बी शैल उस्सै टाइमा दी होई जानियां जिसलै असें चाहिदियां ते भगवान तरफा अगर कोई इरीगेशन असें नेईं होऐ तां असें नेईं होंदी अगर भगवान दी मर्जी कन्नै असें टाइमा दे बत्तर होई जा अगर साढ़ियां मक्कां ढेई गेइयां तां असें बड़े बारी नुकसान बी झल्लना पौंदा अस साढ़े प्हाडैं च ज्यादातर इ'यै होंदा कि कनक लाउड़ी मक्कां लाउड़ियां सरेआं लाउड़ी ते अगर टाइमा टाइमा सारा किश होई गेआ तां फसल साढ़ी अच्छी होई जंदी अगर टाइमा टाइमा अगर भगवान तरफूं अगर कोई होई गेआ कुकड़ियां ढेई गेइयां तां बी नेईं अगर टाइमा बत्तर नेईं होएआ बारिश टाइमें जिसलै असें बारश चाहिदी उसलै नेईं होई तां तां बी असेंगी नुकसान होई जंदा ते इ'यां असें कोई होर इरीगेशन ते होंदी नी ऐ बा इ'यै असें अगर भगवान तरफा कोई टाइमा दा पानी थ्होई जा तां असें टाइमें दी अपनी फसल लाउड़दे ते सरेआं बी असें जिसलै टाइमे दी बरखा चाहिदी तां अगर सरेआं बी राही ओड़चै अस तां असें साग बी थ्होई जंदा टाइमा टाइमा खाने टाइमा साग होग अगर लेट होई जाग तां फ्ही लेट केह् करनी असें अग्गैं फ्ही साढ़ै बर्फ बी पेई जंदी ते बर्फ चकाई चकाइयै असें बर्फ चकानी क्रैने कन्नै कन्नै साइड करनी ते ओह्दे थल्ला बी सा साग कड्डना असें ते साग खाना साढ़ै प्हाड़ें च ते ज्यादा बर्फ गै होंदी जम्मू च उप्परैं उप्परैं ज्यादा बड़ा ओह् होंदा ते बाकी होर कोई इरीगेशन नेईं ऐ बट इ'यै भगवान तरफूं इरीगेशन नेईं होऐ तां असें नेईं ऐ सारा किश